मेरा अनुभव कहता है स्मार्टफोन के बारे में कि मैंने फश्ट स्मार्टफोन जैन कंपनी का लिया था तो जैन में मोबाईल में उतनी मतलब सुविधाएं नहीं थी उतनी तकनीकी नहीं थी लेकिन अभी के अभी के वर्तमान के हिसाब से स्मार्टफोन में बहुत सी तकनीक बदल गई है वर्तमान में आईफोन आ गए हैं एम आइ का फोन आ गया है नोकिया यह और बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों के स्मार्टफोन हैं और मेरा पहला फोन जैन था लेकिन उसमें तो कुछ फेसलिटी उतनी नहीं थी लेकिन वर्तमान के हिसाब से स्मार्टफोन में एम आइ का यूस कर रहा हूँ और एम आइ कंपनी का छः साल से मोबाईल यूस कर रहा हूँ उसमें अभी तक मतलब कोई दिक़्क़त भी नहीं आई है मोबाईल भी बढ़िया चल रहा है और एम आइ में एक चीज़ और समझ में आती है कइ मतलब नेट भी अच्छा चलता है उसकी नेट प्रोग्रेससिंग नेट कैपेसिटी ऐप्स का यूस कैपेसिटी रेम व्यवस्था वग़ैरह और उसकी जी बी व्यवस्था भी बढ़िया है और अभी करेंट के हिसाब से तो मतलब इस्मार्टफोन में तकनीक और बदलते जा रही है और बदलते ही जाएगी क्योंकि अभी और प्रोग्रेस हो रहा है अब तो मोबाइलों में आईफोन आ गया है फोर वन जी टू जी फाइव जी अभी करेंट में चल रहा है और मेरे अनुसार तो पहले की तुलना में तो आईफोन थे भी नहीं बिना आईफोन के छोटे मोबाईल आते थे और करेंट में तो इस्मार्टफोन की बात अलग ही है उसमें मतलब बहुत सी चीज़ों में पढ़ाई से लेकर ले देखना कुछ देखना है अपन को कहीं हैं अपने को चीज़ अर्जेंट देखना है पढ़ना है लिखना है करंट की करेंट के जो अपन किस किसी चीज़ में अपन बह रहे हैं और करंट में जो अपनी अभी रेपुटेसन है और अपना जो अभी जो बर्तमान में जो है कि जैसा रह रहा है उतको उस हिसाब से तो स्मार्टफोन की मतलब बहुत ज़रूरत है और अब तो स्मार्टफोन के बिना मैं कह नहीं सकता कि मतलब साधारण व्यक्ति का जीवन यापन कॉल से बात करने से लेकर हिसाब वग़ैरह और बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब स्मार्टफोन आपकी मदद करता है उसकी तकनीक में बहुत से बहुत सुधार आया है और मैं चाहता हूँ कइ जो भी कुछ कमियाँ हैं उसको भी सुधारा जाए बाक़ी इस्मार्टफोन में तकनीक में बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं